आं जी अ राम राम अं अं केह् फुल्ल लैना गै नी तुसें शिवरात्री उप्पर आं जी आं जी अं आं जी आं जी आं जी आं जी सस्ते गै देई ओड़गी आई जायो तुस अं चल आं सस्ते देई ओड़गे दिक्खी लैयो दिक्खी लैयो बड़े किस्म दे फुल्ल न दिक्खी लैयो आइयै अं